बिजली हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है बिजली से होने वाले ख़तरे जब कहीं पर सोट सर्किट हो जाता है तो शोर्ट सर्किट से धमाका भी हो सकता है आग भी लग सकती है और उस आग में कोई झुलस सकता है मर भी सकता है बिजली में जब आग लगती है तो उस में पानी डालते हैं तो पानी से वो बिजली की आग नहीं बुझती है दूसरा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिजली अगर ना हो तो हमारा फ़ोन चार्ज नहीं हो सकता पंखे नहीं चल सकते हमारे घर में लाइट नहीं होगी और बिजली से आज कल बहुत सारे कार्य भी होते हैं जैसे की टी वी चलना कुलर चलना फ़्रिज चलना और भी बहुत सारे उपकरण जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगदाई होते हैं अगर लाइट ना हो तो हमारा जीवन ना के बराबर है ख़तरों को अगर देखा जाए तो बिज बिजली से जो करंट लगता है अनेक अनेक प्रकार के करंट होते दो सौ चालीस वोट चार सौ चालीस वोट चार सौ अस्सी इस प्रकार से करंट को वोल्ट पे नापते हैं और अगर बिजली का अगर अपन को करंट लगा तो हमारा मरना तय ही है बिजली का करंट लगने से इंसान बच नहीं सकता करंट दो प्रकार का होता है एक डी सी और एक ऐ सी डी सी से अगर किसी को करंट लगता है तो मरता ही है और ए सी को अगर किसी को करंट लगता है तो वो वाला ए सी वाला करंट आता जाता रहता है तो उस में बचने के चांस ज़्यादा होते हैं हर घर में ई सी इलेक्ट्रिसिटी होती है